हमारा भारत बहुत बड़ा देश है उसमें कई राज्य हैं जिसमें कई लोग कई तरह के लोग हैं उनका खाने का जो तरीका है कई हिसाब से रहता है किस प्रकार से वो खाते हैं उनका रहन सहन खाने का बहुत अलग अलग रहता है हमारे भारत में सब से ज़्यादा दाल चावल रोटी सब्ज़ी उस पर सलाद हो गए पापड़ हो गएँ उसमें लिज्जत पापड़ हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो उड़द की दाल का बनता है बहुत टेश्टी होता है हम लोग खाने पर अक्सर कर के उसको सर्व करते हैं और जो रह गए हमारे खाने में जो मसाले वाली सब्ज़ियाँ रह जाती है जैसे पनीर हो गया गोभी आलू की सब्ज़ी मटर की सब्ज़ी मसरूम की सब्ज़ी इन सब में मसालों का सेवन अक्सर हम लोग करते हैं मसालों से क्या होता है हमारे सब्ज़ियों का स्वाद इतना टेश्टी हो जाता है अगर मन भी ना रहे खाने का तो भी हम उसे खाते हैं जैसे हम अगर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो पनीर की सब्ज़ी को पहले उसको पनीर को काटते हैं काटने के बाद उसको फ्राई करते हैं हल्का फ्राई करने के बाद फिर उसमें जो है कि सरसों का तेल डालते हैं उसमें ज़ीरा हो गया दालचीनी हो गई इलाईची हो गया काली मिर्च हो गई छोटी इलाईची बड़ी इलाईची और तेजपत्ता हो गया उसको सब लहसुन हो गया प्याज हो गया ये सारी चीज़े हल्दी हो गई ये सारी चीज़े एक ग्रैंड कर लेते हैं ग्रैंड करने के बाद उसमें तेल कढ़ाई में तेल डालते हैं सरसों का जो हम लोग अक्सर कर के सेवन करते हैं उससे क्या होती है हमारी जो जो सेहत होती है सरसों के तेल से वो सही रहती है और सारी चीज़े हम सब नहीं यूज़ करते हैं जैसे रिफाइन हो गया डालडा घी वग़ैरह हो गया ये सब चीज़े हम नहीं यूज़ करते हैं हमारे भारत में ये तेल सरसों का तेल शुद्ध माना गया है जो हमारे पाचन तंत्र को अच्छे से शुद्ध सही तरीक़े से रखता है हमारी ज़िंदगी को सुधारता है हमारे जीवन को समझिए नई प्रेरणा देता है ये सारी चीज़े हमारे खाने की जो वयवस्थाएँ हैं

खान पियन बहुत अलग रहता है बहुत अलग तरह की लोग बहुत अलग तरह का उन लोग का खान पियन भी रहता है जो हमारे भारत में अक्सर कर के पसंद नहीं किया जाता है और हम लोग ये सब चीज़े ऐसे ही बनाते हैं और ऐसी खाते हैं जिससे कि ये हमारे समान में भी अगर हमारे घर परिवार में शादी विवाह का फंक्शन वग़ैरह हो गया उन सब में भी हम लोग ये सब मसालों का सेवन करते हैं उसमें हमारे फैमिली में भी आते हैं सब लोग वो सब खाते हैं वो लोग भी तारीफ़ करते हैं अच्छा लगता है और परिवार में भी सब कुछ जैसे उनका सेहत वग़ैरह हर चीज़ बहुत अच्छे से रहती है हम लोगों को ये सारी चीज़े अच्छी भी लगती हैं और जो है खाने का जो हम लोग की प्रेरणा होती है जो हम लोग का विचार होता है बहुत अच्छा रहता है मसाला हो गया खाना हो गया दाल चावल रोटी सब्जी ये सारी चीजें हम लोग को बहुत अच्छी लगती है उसमें अगर जैसे मसालेदार सब्ज़ी बन रहा है तो उसमें अक्सर कर के हम लोग पूरी वग़ैरह बनाते हैं जैसे आलू की पूरी हो गई दाल की कचौरी हो गई हमारे भारत में दाल की कचौरी का बहुत ज़्यादा टेश्टी माना जाता है उसको तो मार्केट में बेचा भी जाता है कि भैया कचौरी चलो खाते हैं मार्केट में कचौरी ऐसे हम लोग बनाते हैं उड़द की दाल भिगो देते हैं उसमें गर्म मसाला जैसे बताए हैं अभी हम आपको इलाईची वग़ैरह गर्म मशा जैफ़ल सौंफ़ ये सब सारी चीज़े दालचीनी वग़ैरह सब पीस के सारी चीज़े उसमें दाल के साथ डालते हैं जिसमें सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हींग होती है